हाँ जी आपने हमारे मेकअप के बारे में सुना है हाँ जी हम आपका कल मेकअप कर देंगे अच्छा आपको फोटोशूट के लिए मेकअप चाहिए हाँ जी हम आपको कल फोटोशूट के लिए मेकअप कर देंगे आपको फोटोशूट किस टाइम पर कराना है तो आप मुझे एक बार उसके बारे में बताएंगे हाँ जी आपको तीन बजे के हिसाब से मेकअप करवाना है तो आप मुझे बताएंगे शाम के तीन बजे या सुबह के तीन बजे हाँ जी ठीक है हम आपको मेकअप सुबह के तीन बजे करवा देंगे आपको मेकअप मतलब मैं खुद करके दूँ या फिर हमारे यहाँ से कोई प्रोफेशनल बंदा भेज दूँ आप उससे करवा लेंगे हाँ जी ठीक हैं आपको मेरे से ही मेकअप करवाना है तो मैं ही आपका मेकअप करके दूँगी और वैसे आपका मेकअप आपको किस हिसाब से चाहिए आप एक बार मुझे बता दोंगे हाँ जी हाँ जी हम कल मैं आ जाऊँगी आपको बिल्कुल मिल जाऊँगी मैं ही आपका मेकअप करके दूँगी फोटोशूट के लिए आप उससे निश्चिंत रहिए हाँ जी हाँ जी हमारे प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं हैं आपको हमारे सामान से कोई दिक्कत नहीं होगी आप निश्चिंत रहिए आपकी त्वचा बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएंगी हम आपको अच्छे से अच्छा मेकअप करके देंगे हाँ जी हमने ऐसे पहले भी फोटोशूट के मेकअप किए हुए हैं हम आपको उसकी फोटोज़ दिखा देते हैं आप देख लीजिए और फिर आप हमें बता दीजिए हाँ जी हाँ जी आपको पसंद आया ठीक है हम आपका कल मेकअप करवा देंगे आपको वैसे सुबह तीन बजे से लेके शाम तक का मेकअप चाहिए होगा तो हम आपका उसी हिसाब से मेकअप करेंगे एकदम ऐसा मेकअप करेंगे कि आपको पूरा दिन चल जाएंगा आपको उसका बार बार टच अप नहीं करना पड़ेगा आपको बिल्कुल म्यूट लिपस्टिक वगैरह वो लगाएँगे कि आप फोटोशूट में बहुत अच्छी लगें नही नहीं हमने आपको बोला ना आपको आपकी त्वचा को आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीज़ देंगे आप बिल्कुल भी दिक वो टेंशन मत लीजिए आपको बिल्कुल अच्छे से सर्विस मिलेंगी आपको बहुत अच्छी फोटोज़ मिलेंगी आपका फोटोशूट बहुत अच्छा जाएगा आप उस चीज़ की चिंता ना करें हाँ जी हाँ जी बिल्कुल फोटोशूट अच्छा ही होंगा बहुत अच्छा होगा और फोटोज़ भी आपकी बहुत अच्छी आएँगी मैं आपको फोटोशूट में काफ़ी वो करुँगी आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ पूरा दिन रह सकती हूँ आपके फोटोशूट के टाइम आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएंगी ठीक है